हा टैक्नोलॉजी असांखे ॾाढी मदद कई आहे जीअं असां जेॾी महिल कोई डॉक्टर ॻोल्हणो हूंदो आहे त असां त असां डॉक्टर जे एप ते वञी करे ॻोल्हिंदा आहियूं एतिरो ही न की असांखे केॾी महिल कंहिं जॻहि ते वञणो हूंदो आहे तॾहिं बि असांखे हुननि जो रस्तो मैप द्वारा मेप जे थ्रू मैप द्वारा असांखे ॿुधायो वेंदो आहे ऐं ऐं दवा बि नेटमैड वग़ैरह जेके बि एप्लिकेशन आहिनि उन्हनि ते टाटा वन एम जी हिननि ते मिली वेंदी आहे